जोङो बिसेसके आबाद मावनायाव गोदो गोदाय जोङो जे गामियारिफोरा ज' ज' ओंखारलायनानै सावरि बादालि जायोमोन ना हाल मावनाय समाव बेबायदिनो ज' ज' नांगोल जांख्रा जायोमोन खेति खालामनायाव जोङो मदद मोनलाय लायोमोन सावरि हिसाबै नाथाय दानि जुगाव बेफोरो लासै लासै गोमोर लांनो थांगासिनो दं आरो जोङो बिसेसके दानि जुगाव जे बयहाबो बेस्थ' जानायलाय जोङो जोंनि खेति बाति खालामनायाव मावनायाव जोङो प्राय रायजोफोरनिफ्राय मददखौ एसेबां मानि मोननो थांला अब्लाबो जोङो बेबायदिनो नांगौफोर मुवा बेसाद जेरै खदाल सिखा रुवा बेफोरबायदिखौ हायसिनि बेफोरबायदिखौ जोङो जोंनि उसुंसेनि बा गामियारि रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो दा दिनैनि सानावबो जोङो बिथ'लायननानै जोङो मोनथ'नो हायो आरो दिनैनि गेजे समावबो जोङो हेफाजाब मोनलायनो हायो अब्लाबो गोदोनिबायदि जे माखासे ज' ज' मावलायलायनाय हुदाफोरा जोबलांनो थांबाय मानो होनबा बयहाबो बे गोनोखारि मुगायाव बेस्थ जाबाय दा बे हिसाबै आरो समनि बेसेना बयनिबो थाखाय समा बयनिबो थाखाय बेसेन गोसा जानायखाय दा बे समाव जोङो एसेबां मानि गोदोनि बायदि रायजो राजाफोरनिफ्राय मददखौ मोननो थांला अब्लाबो जोङो फिसा फिसौ माबायाव जोङो खामानिफोराव जोङो दिनैनि समावबो हाबा हुखाफोराव जेरै